जोंनि जिउ समाव जानाय माखासे बिरोंदामिनारि सोलायथायनि सोमोन्दै होनोब्ला बिरोंदामिन सोलायथायनि थाखाय जोंनि जिउआव गोबां जौगासारनाय लाबोदों जोंनि फारफ्रोम बिथिङाव बिरोंदामिना गोबां जौगानाय लाबोदों आरो बे जौगानाया जोंनि जिउ आरो जोंनि मावनाय खामानिखौ गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन खालामना होदों जोङो दसे समनि गेजेरावनो गोबां खामानिफोरखौ जोङो मावनो हादों जोंनि लाइफ आ इजि निफ्राय इजि सिन जादों आरो बिरोंदामिन जौगानाया जोंनि फारफ्रोम बिथिङावबो जौगानाय लाबोदों आरो रांखान्थि बिथिङावबो जौगानाय लाबोदों समाजारि बिथिङावबो जौगानाय लाबोदों आरो हारिमुवारि बिथिङावबो गौबां जौगानाय लाबोदों